असांजी मातृभाषा सिंधी आहे हीअ सिंधी भाषा ते असांखे जामु फ़ख़ुरु आहे हिन अलावा सिंधी भाषा ऐॾी त सवली आहे त सिंधी पंजाबी माण्हू बि ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधीअ में उन्हीअ अलावा गुजराती माण्हू बि सिंधी ॻाल्हाए सघंदा आहिनि ऐं इन्हीअ अलावा सिंधी ऐॾी त सिखणु सवली आहे त केरु बि आम रवाजी माण्हू अॼु कल्ह सिखी सघे थो सिंधी ॿोली हुन खां पोइ माण्हुनि खे ॾाढो फ़ख़ुरु थीन्दो आहे सिंधी ॻाल्हाइण में ऐं सिंधी तमामु घणो ख़ुशि थीन्दा आहिनि चालीह में जॾहिं असांजे ईष्ट देव जो चालीहो चालू थीन्दो आहे उन में सिंधी गॾु मिलंदा आहिनि हिकु गॾु थीन्दा आहिनि झूलेलाल साईंअ जा भॼन ॻाईंदा आहिनि ऐं तमामु ख़ुशि थीन्दा आहिनि ऐं ख़ुशियूं विरहाईंदा आहिनि